हलो मॅम फोन केल्लो होय जॉयस्टन मॅम सांग मॅम मा मा म्हजे पांय मोडला फ्रॅक्चर जाल्लो पांय ते लागोन मॅम म्हाक म्हाजें मॅडिकल लीव आल्ही तेका लागोन मॅ मॅडिकल प्रॉब्लम आल्ही फ्रॅक्चर आल्हो पांयां दोन म्हयन् जाले मॅम प्लीज हॅल्प कोर म्हा एटँडंसा लागोनू प्लीज हॅल्प कर मुगो मगे प्लीज कित् किदें तें जाय पोडटोलें मॅडि हेका प्रिंसिपला प्रूफ मॅडिकल आनी एप एप्लिकेशन कितें किद बरेवपा पडटलें आ आ आनी म्हाका येवपा मेळटोलें एग्जामी एग्जाम बरेवपा मेळटोली बरोवपा मीस आयकूं येल् ना मीस पोतू रिपीट कोत्तोली आनी हॉल टिकेट मेळटोली ओके ठँक्यू मीस